आं दिनै

बर' हारिनि थाखै नङाब्ला जों दिनै माबा ओइ खिथि बिभागनि जों खिथियक जानानै दा हालएवनाय खदाल जावनाय गायनाय फुनाय बिनि थाखाय आं मोजां मोनो इनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि हारिमुआ भारताव भारतआव थांनानै मोसानाय मुसुरनाय दिन्थिनाय जोंनि बर'आ ख्रिस्थि मोसायो इनिफ्राय बर' हारिनि मोसायो गाननाय जुमनाया गोमो कालार जानांगौ रङिल जानांगौ इनिफ्राय जोंनि बर' हारिया दानाय लुनायावबो रोंखा राखा जानांगौ इनिफ्राय लेखा फरायनाय फरायो फरायनायावबो मोजां जानांगौ जों इफोरखो आखा खालामो आं जाहाथे मोजां जाथों जोंनि बर'आ जाहाथे नै भारतनि बाहेरावबो थांनानै जाहाथे जोंनि बै हारिमुखौ दिन्थिनो हानाय हाब्ला आरो दिन्थिब्ला जाहाथे मोजां जायो आंनि साननाय मथे आर' बिखोनो आं बुंबाय जाहाथे जानांगौ इदिनो आं दिनै दिन्थिफुंब्ला आं आं दिन्थिफुंब्ला आं माने इसे मोसानानै ना मोसानानै खोन्थिनो हागोन आरो मोसानो मोनब्ला आंनि गोसोआ मोजां मोनो रंजाखाङो जे आं मोजां मोनो इनिफ्राय जाहाथे नै जोंनि हारिफोर मोसानायखोबो आं मोजां मोनो जाहाथे बिदिनो बयबो खौसे जानानै दावगानायनि थाखै जों लाहार फाहार खालामनांगौ जे बिभाग एखेबारे मोजां खामानिया जाबाय जे मोसानाय हारिमुवा जाहाथे भारतनि बाहेराव थांनानै मोसाना दिन्थिब्ला दिन्थिनो हानायब्ला जों आंनि मथे मोजां मोनो आर'